کاشت کاری میں ٹیکنالوجی نے بہت ترکی کی ہے اور بہت سارے کام کاشت کاری میں اب ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جا رہا ہے پہلے یہ تھا کہ کھیتوں کی کٹائی بوائی مزدور کرتے تھے کاشت کو کاٹنا ہو تو مزدور رکھا جاتا تھا اور وہ دن رات کر کے دن رات محنت کر کے ہنسیے سے کاٹتے تھے لیکن اب ٹیکنالوجی نے اس کدر ترقی کر لی ہے کہ ایک مشین آتی ہے اور سارے کے سارے کھیتوں کو سارے کے سارے فصل کو کاٹ کر ایک طرف کر دیتی ہے اور فر اس مشین میں ڈال کر سارے گرد و غبار کو باہر نکال کر دیتا ہے اور صاف اناج باہر لے آتا ہے ٹیکنالوجی نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے نقصانات بھی ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہے ان کا اناج جلدی سے جلد ان کے گھر کٹ کر آ جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی کے فائدہ مند ہیں لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو مزدور کھیتوں میں مزدوری کر کے اپنا گھر بار چلاتے تھے ان کا کاروبار ٹیکنالوجی کی وجہ سے ختم ہو گیا یہ ٹیکنالوجی کے نقصانات ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ٹیکنالوجی مشین جو آ رہی ہے جو کھیتوں کی بویائی بوائی کٹائی بھی کرتی ہے کٹائی بھی کرتی ہے مزدوروں کے جگہ لے لی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک سوچنے کی بات ہے